ہمارے علاقے میں کرکٹ بہت کھیلا جاتا ہے کرکٹ بولی وال اور فٹ بال یہ زیادہ کھیلے جاتے ہیں جس میں سے لوگ جو سو کرکٹ کھیلنا پسند کرتے ہے کیوں کہ کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس میں ہماری جسمانی طاقت کو اضافہ ہوتا ہے اور بہت سالوں سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اور حکومت میں بھی اس کی بہت سو ہائی لیبل کی مانگ ہے تو زیادہ تر لڑکے ہمارے اطراف اکناف جو گراؤنڈس ہوتے ہیں اس میں کرکٹ کو کھیلنا پسند کرتے ہے اور والی وال اور جو سو فٹ بال بھی کھیلتے ہیں مگر کرکٹ کے مناسب زیادہ جو سو نہیں کھیلتے فٹ بال میں بھی بہت سارے فائدے ہیں فٹ بال سے بھی جو سو ہمارے جسم کے موٹاپے سے ہم کو فٹ بال محفوظ رکھتا ہے کیوں کہ فٹ بال میں زیادہ تر جو سو بھاگنا پڑتا ہے اور بھاگنے سے جو سو ہمارے جسم جو فیٹ ہے وہ فیٹ جو سو پیدا نہیں ہو سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے اس پسینے کے نکلنے کی وجہ سے بھی ہماری صحت اچھی رہتی ہے تو یہ مختصر جو سو ہمارے اطراف و اکناف کھیلے جانے والے کھیلوں میں سے ایک ہے کرکٹ